आं जी आं जी सर सर अस उधमपुर दा बोल्ला करने पॉवर हाऊस दा आं पेंट पेंट करदे उमर होई सारी सनाओ तुस कनेहा कराना तुसें मेहंदी रंग दा ब्राऊन च

ठीक आ उस स्हाबै नै अस तुसेगी लिखाई ओड़गे ते उस स्हाबै कन्नै तुस असेगी समान आह्नी देई ओड़ेओ ते ज्हार रपे दिहाड़ियै दे स्हाबै कन्नै देई ओड़ेओ तुस

बदे साढ़े कन्नै जिन्ना मकान होग मकान दिक्खियै असें तुसेंगी सनाई ओड़ना ते किन्ना टैम लग्गग किन्ने दिन लग्गङन ते किन्ना समान लग्गग थुआढ़ा नेईं बिलकुल ठीक गल्ल ऐ थुआढ़ी आ ठीक ऐ तांं भी थुआढ़ी हट्टी औने आं हट्टी कुत्थें थुआढ़ी ठीक ऐ में थुआढ़े कन्नै आइयै मिलना ते तुसेंंगी समान लिखाई ओड़ना ते ओह्दे बाद अस थुआढ़े कन्नै उप्पर आई जाह्गे ठीक ठीक ऐ सर